असां वटि कच्छ में सभई माण्हू घुमण ईंदा त रोजगार त वधंदो न छो की भई किथे बि वेंदा त व्हीकल ॿधाईंदा व्हीकल ॿधाईंदा त उनमें ड्राइवर हूंदो ड्राइवर हूंदो त ड्राइवर खे नौकिरी मिलंदी ड्राइवर जो घर हलंदो होटल आहे त होटल वारे जो भई रूम बुक कंदा घुमण ईंदा त रूम बुक बुक कंदा रूमनि में रहंदा त होटल वारे जो धंधो हलंदो रेस्टॉरेंट आहे त ईंदा त रोटी त खाईंदा नाश्तो त खाईंदा न त भई रेस्टॉरेंट वारे जो धंधो हलंदो पोइ भई किथे बि घुमण वञनि था भई दरिए ते वञनि था घुमण असां वटि मांडवी बीच आहे त मांडवी बीच ते दरिए ते घुमण वया त घोड़े ते वेठा त घोड़े वारो वेचारो नंढो माण्हू कमाईंदो उठ ते वेठा त वेचारो उठ वारो नंढो माण्हू कमाईंदो त ईअं रोजगार न सभिनि खे मिलंदो रोज अने सुठो आहे भई स स सभई हिक ॿिए जे सपोर्ट ते हलनि पिया हिक ॿिए जे मथां मतिलब हलन पिया सपोर्ट ते हलनि पिया ईअं हिक ॿिए जे करे सभई खे रोजगार मिले थो त भई उनमें केओ आहे अमुक भाई ईंदा आहिनि त भई ॿ पैसा वई जतो कोन्ह आहिनि ॿई अन अमुक ईंदा आहिनि त भई किथे बि पैसा ॾियूं थी त उनखे सॼो चूसे वठूं किथे बि की भई हीअ पाण हिन हीअ सर्विस कोन्ह ॾिनी हिन हीअ सर्विस कोन्ह ॾिनी भई होटल में विया त हिक आइटम खादे में कोन्ह मिली या त हुनखे चईंदा तो हीअ आइटम असांखे ॾिनी कोन्ह या होटल वारे खे चवंदा हीअ तू सर्विस कोन्ह ॾिनी त हर कंहिंजो पंहिंजो तरीक़ो आहे पर किथे बी घुमण अचनि था घुमण वञूं था त हुते रोजगारी त थियण वारी आहे न माण्हूनि खे